हाणे जो जेको करंट इवेंट आहे उहो आहे चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री मतिलबु जेको असांजो रॉकेट छॾियो वियो आहे चंड जे इर्द गिर्द जेको ओर्बिट में ऑलरेडी आयो आहे त उहो हाणे जी जेका ताज़ी जानकारी मिली आहे की उहो ऑलरेडी ऑर्बिट में पहुची वियो आहे चंड जे त हीअ ॾीढे भारतीय वासिनि जे लाइ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे की इहो जेको मिशन इसरो दिल्ली वारनि लॉन्च कयो उहो सक्सेसफुली ऑर्बिट ताईं पहुची वियो आहे ऐं इन बारे में मुंहिंजे पुट सां बि मुंहिंजी चर्चा थी जंहिंते उन मूंखा पुछियईं की उहो सते साले जो ॿारु आहे जंहिं मूंखा पुछियईं की ममी असां वञी करे चंड ते रही सघंदा आहियूं छा या इहो जेको बि हले वेठो रिसर्च जेका बि खोजु हले वेठी इन जे बारे में मूंखे ॿुधाए त मुंहिंजो हुनजे उनखे ख़बरु ॾियण खां पोइ हुन मूंखा वापसि पुछियईं त छा असां वञी उते रही था सघऊं त मां उनखां पुछियो तूं ॿुधाए तुंहिजो छा चवणु आहे त हुन चयईं न उते काई ग्रेविटी न आहे उते कोई जिते पाणी बि असां ड्रॉपर सां पीअंदासीं त इहे ॻाल्हियूं कुझु नंढा ॿार बि न्यूज़ में ॾिसी करे एक्टिव थियनि था जेका हिकु जाम सुठी ॻाल्हि आहे ऐं ऐं इहो हिकु जेको भारत वासिनि लाइ जाम ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि चंद्रयान थ्री जेको लॉन्च थियो आहे इसरो जे तरफ़ सां उहो ऑर्बिट में पहुची वियो आहे त इहे जेके करंट अफेयर्स आहिनि करंट न्यूज़ आहिनि उहे असांखे हमेशा यादि धियानु ॾियणु खपे की छा हले वेठो हिन दुनियां में